دیکھیے ہمارے پاس جانور ہے مویشی ہے مرغی ہے اور اس سے پانچ چھ بچے پیدا ہوئے ہیں اور ہم اس کے لیے جو ہیں بہت سے طرح بہت سے کھانے پینے اور کھانے پینے رہنے سہنے کا اس کے لیے انتظام سم پربھند کرتے ہیں اور وہ اسے کھاتے پیتے ہیں اور اچھے سے رہتے ہیں اور وہ جو ہیں اس اور وہ ہم وہ اور وہ جس کی بنیاد پر وہ ہم سے مانوس ہو جاتے ہیں اور ہم اسے پالنے کے لیے اور اسے ہم چرانے کے لیے گھانس پاس لے گھانس گھانس میں چرانے کے لیے لے جاتے ہیں اور وہ اچھے سے کھاتی پیتی ہیں اور اسی طرح ہم اس کے لیے ٹھنڈی ٹھنڈی اور گرمی کے بچاؤ کا سامان مہیا کرتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ ٹھنڈی سے بچ جاتی ہے اور گرمی سے وہ محفوظ رہ جاتی گرمی گرمی لگنے سے محفوظ ہو جاتی ہے اور اسی طرح ہم اس کے لیے گرمی میں ٹھنڈی ٹھنڈی جگہ کا مہیا کرتے ہیں ٹھنڈی جگہ کا اہتمام کرتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ مویشی جانور مرغی وغیرہ جو ہے وہ گرمی اور ٹھنڈی سے محفوظ رہ رہ جاتی ہیں اسی طرح ہم ان کے لیے اسی طرح ہم ان کے لیے کھانے پینے اور دیگر اشیائے خوردنی کا انتظام کرتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ صحتیاب ہو جاتے ہیں تندرست اور اشٹرونگ ہو جاتے ہیں مضبوط ہو جاتے ہیں